हैलो नमस्ते मैं जम्मू दा बोलै दी मैं मैं मैं तुसीं पुच्छना हा कि मी जाना माता वैष्णो ते मिगी मिगी दस्सो कि मैं गड्डी च गड्डी जां जां ट्रेनै च जां नेईं नेईं मैं ना पंजाब दी रौह्ने आह्ली आं ते मैं जम्मू आई दी मिगी माता वैष्णो जाना हा ते जल्दी कैह्दे बिच्च पुजदे अच्छा अच्छा ते अग्गै जाइए पैदल जाना पौंदा जां उत्थै बी कोई साधन ऐ गड्डी दा अच्छा अच्छा नि मैं मिगी कोई दस्सा दा हा कि उत्थै बड़े मतलब बड़ी गड्डियां लगियां होंदियां ते उप्पर तगर जांदी अच्छा अच्छा ठीक ऐ बड़ी बड़ी अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं खरी खरी ठीक ऐ फ्ही हां जी हां जी आई गेआ सारे सामनै